مجھے زیادہ تر پھول کے پودے لگانا بہت پسند ہیں میں جب چھوٹی تھی تو میں زیادہ تر پھولوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی مجھے میں نے تبھی سوچ لیا کہ میں پھولوں کے پودے لگایا کروں گی میں بھی اپنے گھر میں پھولوں کے پودے رکھا کروں گی اور میں وہی کرتی ہوں میں اپنے گھر میں پھولوں کے پودے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے الگ الگ طریقے کے پھولوں کے پودے رکھتی ہوں میں بازار سے خرید کر لاتی ہوں پھر ان کو اپنے گھر میں بھی کرتی ہوں ابھی میں نے بچپن سے جو پودے لگائے ہوئے تھے اب وہ بہت بڑے بڑے ہوگئے ہیں ان پہ بہت سندر سندر پھول آتے ہیں الگ الگ ڈیزائنس کے پھول آتے ہیں الگ الگ کلرز کے پھول آتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں اور میں اس پھلوں کے پھول بھی پھلوں کے پودے بھی لگاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے وہ بھی اپنے گھر میں بھی اپنے نیچرل بالکل ہی نیچرل اپنا لین لے کر کھانا مجھے بہت پسند ہے اور جو میں نے ابھی امرود کا پیڑ لگایا ہوا ہے اور کیلے کا مجھے ابھی امرود نا مجھے بہت پسند ہے نا اس لیے میں نے امرود کا پیڑ لگایا ہوا ہے مجھے بہت پسند ہے پھول اور پھل کے پودے لگانا